ہلیو ہلیو

جی تارا پلیسمینٹ کنسلٹینسی سے بات کر رہے ہیں جی جی جی میرا نام راجو ہے اینڈ میں نے ہے نا ابھی اپنی کیا کہتے ہیں کورس ڈگری جو ہے وہ مکمل کی ہے جی جی تو اور باقی اسکل پروگرام میں میں نے کمپیوٹر کا ڈپلوما مکمل کیا ہے اور چھ مہینے کا ایک ڈپلوما کورس اور کیا ہے آرٹ آرٹ اینڈ کرافٹ میں تو ہاں میں جی جی جی ہاں اور باقی جو ہے کیا کہتے ہیں میں ابھی ایم ایس سی اپنی میں نے کمپلیٹ کی ہے پوری مکمل کر لی ہے

جی میم جی اگر اب میں جی میں دِلّی کا ہی مُقیم ہُوں یہیں پہ رہتا ہوں باقی مجھے کچھ فیس وغیرہ کے بارے میں پوچھنا تھا کیا کوئی رجسٹریشن فیس یا کچھ ایسا ہے کیا آپ کے یا یہ مکمل قیمت ہوگی اچھا اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے جی میں یہی پوچھنے والا تھا جی ٹھیک ہے میں اپنے کیا کہتے ہیں مکمل قیمت کی فیس دے دیتا ہوں آپ کو بھیج دیتا ہوں آن لائن ٹرانسفر کر رہا ہوں باقی اور ڈیٹیلس وغیرہ لِکھ کے بھیجتا ہوں آپ رجسٹریشن کر دیجیے باقی کوئی وکینسی آئے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا ٹھیک ہے اوکے آداب